कहियो हम खाना बनेलहुँ बनाबैमे मन लागै रऽ बड़ा लोक आएल ओकरा बनेलहुँ बनाए कऽ देलहुँ नीक नीक खाना बनेलहुँ खिलेलहुँ रौ ओहिमे हमरा बहुत आनन्द आबैए बड़ मन लागैए खाना पीना बनाबएमे बनाबएमे मोन लागि रहए खूब बढ़िआँ कहियो एहन नहि सोचले रहौ जे खाना बनाए कऽ ओकरा हम बजारमे बेचइयो कऽ व्यवसाय करो लेकिन अगर एहन करए लऽ चाहबै तऽ हमर घर घरबला हमर बाल बच्चा जरूर हमरा साथ देत साथ देत जे अहाँ अहाँ करू बाल बच्चा ओ कहै तऽ मम्मी तू कर किए नहि करबे अपना हाथके हुनर छै ओकरा जेना खाना बनानाखिलाना ककरो हमरा बड नीक लागैए बड पसन्द आबैए बड़ा मन लागैए खाना पीना बनाए कऽ केओ आएल गेल ओकरा खिलाना पिलाना बहुत बहुत ही नीक लागैए बहुत अच्छा लागैए खाना बनाबएमे खाना पीना बनेलहुँ अपना बाल बच्चा हमर सभ हम अगर सोचबै तऽ हमर बाल बच्चा हमरा जरूर ओ करऽ देतै कि हाँ माँ तू कर नीक हेतौ बाल बच्चा सभ सभ साथ देतै